हमरा आरके आइकाल्हि जे नेटवर्क वला छै सिस्टम छै जे नेटवर्कमे सिम भऽ गेल जिओके एयरटेलके आ आइडिया वोडा तऽ मर्ज भऽ गेल ओकरा कहै छै भी आइ बी एस एन ल के तऽ यहाँ से केंद्र सरकार तऽ बिलुप्ते कऽ देलक सब सऽ बढ़िऑं बी एस एन ल के सीम चलै रहै लेकिन अखनी खासके जियोके सीम तनी जादा नेटवर्किंग भऽ गेल तऽ जियोके भी नामेके रहल सबसे अच्छा अपना एतय काज करैया एयरटेलके सीम एयरटेल एते फास्ट कोनो सीम नहि काम करैया नेटवर्क जेना कोनो डॉनलोडिंग लगेली तऽ आइकाल्हिके सिस्टम भऽ गेल छै जे जिओके सिम तुरंत तुरंत छोरि देलक नेटवर्क स्लो भऽ गेल आ सबसे अखनी अपना खास कऽ समस्तीपुर जिलाके बात रखबै तऽ समस्तीपुर जिलामे सबसे जादा चलैया एयरटेलके सीम नम्बर वन पर हइ नामके है जिओके जिओके नेटवर्क जते ठीक रहल एयरटेलके ओते ठीक रहल अथी जिओके सीम नहि रहल फिर भी डॉनलोडमे सबसँ बढ़िऑं काज करैया एयरटेलके सीम जिओके सीम बहुत कम काम करैया नेटवर्क कखनो कालके छोरि दै हइ ओहिके बाद बता देली जे कोनो दोकाने पर गेली समान लै ला समान लेला बाद समानके दाम रहल कोनो दोकानदार सब बतेलक केतनो खासके हमरा आरके हमे आर छियै पढ़ल लिखल छियै तऽ हमराके ठीकठाक रेटमे लगाके दऽ देलक आ खासके लेडीज सब है तऽ लेडीज सबके पैसा समान से भी नाजायज लेलक लेडीज भऽ गेल अनपढ़ भऽ गेल बतबै छी जेना सएमे बहुत अनपढ़ है ओकरो ठैक लेलक लेडीजोमे बहुत ओहो अथी रहल ओकरो ठैक लेलक खास कऽके अखनी जा दा दोकान पर बच्चा आरके ठैक लै है कोनो समानके रहल ऊचित दाम केतनो आ ओ बाजलक केतनो ई एते एते होइ छै इएह सब खासके हमरा आर के समस्तीपुर जिलामे चलैया बहुत अइसन दोकानदार जे अछि मोबाइले दोकान बला भऽ गेल पाँच रूपैआके समान लेलक लगा देलक कहलक जे एक सए रूपैआ भेल कोनो समान दोकानमे जैयौ राशने बला समानमे जैयौ पैसा ऊचित लऽ लेत समान ठीक नहि देत बहुत अइसन ठमन जे लोक सब अपना अस्तर सऽ ठैक लेलक अनपढ़ लोकके सबके ठैक लेलक ई सब इएह सब चलै है ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रमे बहुत सब है स्मार्ट जैसे मोबाइले भऽ गेल स्मार्ट मोबाइल स्मार्ट चार्जर बहुत रङ्गके एलेक्ट्रॉनिक समान जे आबै छै ओसबके समानके जादा भैलू नहि रहै है भैलू करबे ने केलक दोकान ग्राहक सबके रहलक आठ हजारके मोबाइल तऽ कहलक बारह हजार है आ पंद्रह हजारके बीस हजार लऽ लेलक बहुत अइसन समान पर नाजायज पैसा दोकानदार सब रहै है खास किछु कैह देलक जे हमरा जी एस टी पेड करै छियै टैक्स पेड करै छियै ई सब करै छियै एहन सब बात नै हए फिर ओइके बाद भी लेडीज सबके ठैक लेलक बहुत अनपढ़ लोक जेतै आबै छै नऽ सबके ठैक लै है बुझलियै खास के मुर्ख सबके जादा ठकैया